وسائل کی کمی نے ہمارے علاقے کے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے جیسے ہمارے علاقے میں پانی کی بہت کمی ہے جب ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہوتا تو لوگ اس سے بہت پر یشان ہوجاتے ہیں اور ہمیں باہر سے پانی بھرنا پڑتا ہے اور پانی کے لیے ہمیں لائن میں لگ کر پانی بھرنا پڑتا ہے جس سے ہمیں نہانے کے اوپر برتن دھونے کے کپڑے دھونے کے لیے بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور ہمارے علاقے میں ویکسینیشن کے لیے کافی مراکز موجود تھے ویکسینیشن کے لیے ہمارے علاقے میں جو جو اسکول تھے وہاں پر ویکسین لگی تھی اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو کلینک تھے وہاں پہ بھی ہم ویکسینیشن کروا سکتے تھے اور بہت سارے ہاسپیٹلس میں اور ہمارے علاقے میں ویکسینیشن سینٹر بھی بنائے تھے سرکار نے جس سے ہم ویکسین کروا سکتے تھے ہمارے علاقے میں ویکسینیشن کے بہت سارے مراکز موجود تھے